ہندی بھاشا اچھی ہوتی ہے سب لوگ اس بھاشا کو بول لیتے ہیں اور بچہ بچہ اس بھاشا کو بول سکتا ہے اور یہ بولنے میں بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ ہماری ہندوستان کی ماتر بھاشا ہے سب ہندوستانی اس بھاشا کو بول لیتے ہیں اردو زبان ہم مسلمانوں کی بہت اچھی زبان ہے ہم مسلمان بہن بھائی سب اس بھاشا کو بول سکتے ہیں اور یہ بھاشا بولنے میں بہت اچھی ہوتی ہے اور ہم مسلمانوں کو اردو بھاشا بہت اچھی لگتی ہے اور مسلمان اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اردو کی تعلیم دیتے ہیں اور ہندی بھاشا بھی ہم مسلمانوں کو کافی پسند ہے اور اردو بھاسا بھی ہمیں کافی اچھی لگتی ہے